मैं कुछ दिन पहले अभी जो बाज़ार से मेरे अपने घर के काम घर में रसोई के काम के लिए एक चाकू ले कर आया था वो बहुत ही अच्छा है वो चाकू मुझे बाज़ार से ओन्ली बीस रूपये में मिल गया था हाँ तो वो चाकू है वो कटर वाला चाकू है तो उसका हैंडल भी बहुत अच्छा है वो काटने में भी बहुत अच्छा है वो उस से सब्ज़ी वग़ैरह सब सब चीज़ें हैं वो आसानी से कट जाती है जो उसका हैंडल है जो पकड़ने का वो भी काफ़ी अच्छा है और उसकी जो धार है काफ़ी तेज़ है उसे हम धागा सब्ज़ी कुछ भी सामान आसानी से काट सकते हैं कपड़ा जो भी है सब चीज़ अच्छे से कट जाती है मुझे वो चाकू है बहुत ही अच्छा लगा है और उसको चलाने में भी फ़ायदा है उसको हम सभी घर वाले कोई भी आसानी से चला लेता है और उसका जो पीछे से है उसका वो भी अच्छा है जैसे हाथ वग़ैरह कटने का भी डर नहीं रहता है और वो चाकू है फिर अच्छी क्वालिटी का है इस लिए मुझे वो चाकू है वह बहुत पसंद आया है मेरे सब घरवाले भी उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे बोल रहे थे ये चाकू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कम काफ़ी कम दाम में भी मिल गया था मुझे बहुत कम रुपये में मिल गया था इस लिए वो चाकू है मुझे बहुत ही पसंद आया है